जोंनि गामिनि सोमोन्दै आंनि बुंनांगौवा बेनो ओमफ्राय आं मोजांबो मोनो आरो जोंनि गामिया रावजोंबो सुथुरा सुथुरि गैलाया धोरोमाबो खौसेयैनो दङ आरो बिदिनो सावरि बादालि ज' ज' जालायो बिफर आफर जाब्ला बिदिनो एसे एनै थाखा मदद हरलायो हाबा खेराइफोराव बिदिनो बानलायलायो थेखा सुङो बेबायदि आरो दा आंनि बुंबावनांगौवा नै बेबो माने जोंनि गामियावहाय खेला दुला गेलेनायफ्रावबो एसे बांद्राय गाज्रि नङा आरो खारनाय बारनाय हाय जाम्प लं जाम्प फुटबल फोरबो गेलेनाय आरो फरायनायफ्रावबो बांद्राय गाज्रि नङा मोजां आं जोबोद मोजां मोनो आरो दासान्दि बरथमान मोजाङानो बुंनांगोन नांलायनायबो गैया खमलायनाय गैया खौसेथि थानानै दं आरो दा बरथमान गाज्रि नङा मोजां आं मोजां मोनो आरो बेखायनो आं गामिखौ मोजां मोनो आरो जोंनि गामिखौ दा आंनि बुंनांगौखिनिया बेखिनियानोसै आरो